میں آن لائن خریداری کرنا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے تصدیق کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے موبائل والیٹ میں اتنی رقم موجود ہے کہ میں لین دین مکمل کر سکوں میں اپنا موبائل نمبر فراہم کر رہا ہوں تاکہ بیلنس چیک کیا جا سکے اور تصدیق ممکن ہو سکے